जेह्ड़ा अज्ज तक दा मेरा सबतो लांगैस्ट हाइक हा ओह् हा कसोल च असें जिसलै स्टार्ट कीता थोह्ड़ी ही ऐ ओह् दिक्खने गी छोटा ही ऐ असें सवेरै स्टार्ट कीता ते रातीं कोई अच्ठ बजे जाइयै उत्थै जाइयै पुज्जे होर रस्ते च इन्ना थक्के इन्ना थक्के होर इ'यां जि'यां बिल्कुल सिद्दी जि'यां प्हाड़ी होंदी ना जि'यां मतलब इन्नी सटीब जेही जगह ओह् कि मतलब बड़ा गै टायरिंग हा ओह् कि इ'यां लग्गा दा हा कि इ'यां फसियै स्टार्ट करयै ना हून अग्गें जाइयै बी ना नां पिच्छें जाने गी पैह्लैं सारे आक्खा दे हे नेईं नेईं निक्का ऐ निक्का ऐ इन्ना गै टैम लग्गग पंज छे घैंटे लग्गने उत्थै लग्गियै सानूं दस बारां घैंटे ते दस बारां घैंटे चलदे जाना चलदे जाना बिच्च चलो रैस्ट बी लेई असें बट जेह्ड़ा ओह् मतलब कि जेह्ड़ी ओह् चीज जेह्ड़ी जेह्ड़ी ही ते ओह् बड़ी सिद्धी जेही चढ़ाई ही ऐंड़ मतलब इट इज़ बैरी टफ्फ मतलब बड़ी गै लांग मतलब इन्ना लंबा हा इक ते हाइक दुआ कन्नै ऐ बी बड़ा टफ्फ हा मतलब कि इयां मतलब कि लत्ते च इन्नियां दर्दां स्टार्ट होई गेेइयां मतलब कि लत्तां बी इ'यां शरीर ना जबाब गै देई ओड़ेआ इ'यां लग्गेआ कि इ'यां बमार पेइयै इत्थै ते उतरना बी कि'यां उत्थै उस्सी लेइयै बी कि'यां जाना ओह् डर बी लग्गा दा हा अंदे जंदे लग्गेआ कि पंग्गा लेई लेआ कोई तोे ओह् कसोल आह्ला जेह्ड़ा ट्रैक हा ना ओह् मिगी अज्ज बी चेता ऐ कि ओह् बड़ा गै टाईरिंग हा ते में आखेआ अज्ज कोला दा बाद में इन्ना लम्मा ट्रैक ते निं में करी सकदी ठीक ऐ पंज छे घैंटे आह्ला ठीक ऐ बट बारां बारां घैंटे आह्ला इन्नी कपैस्टी नेईं ऐ शरीर दे अंदर कि इन्ना केह् ऐ कि अस इन्ना जैदा चली सकचै कि आदत बी नेईं ऐ चलने दी कुसै गी बी थक्की ते सारे गेदे हे पर मिगी ते बड़ी जैदा थकावट होई उस ट्रैक च ते मिगी ते अज्ज बी याद ऐ उद्धर पुज्जियै ते चलो ठीक हा अगले दिन बट उऐ हा ना उतरना जेह्ड़ा ओह् असान ऐ ऐसी जगह शा उतरना जेह्ड़ी चढ़ाई ही ओह् ते मुश्कल होंदी ऐ उतरना आसान होंदा ऐ कन्नै जेह्ड़े अग्गें पिच्छें प्हाड़ी लोग होंदे न उ'नें गी आदत होंदी ऐ चलने दी फिरने दी इ'यां प्हाड़ें पर सानूं साढ़े आस्तै बड़ा मुश्कल ऐ ते मतलब इ'यां लग्गेआ कि पंग्गा ते लेई लेआ हून ते मगर एह् ऐ कि बड़ा गै टायरिंग हा मतलब इ'यां लग्गा दा हा कि उ'आं बैश्नो देवी बी मिगी असान चीज ही ओह्दे उसदे अग्गै दिक्खेआ जाए ते ओह् मतलब बड़ा इ'यां लग्गा दा हा कि बड़ा गै इ'यां पंग्गा लेई लेआ मतलब एह् चीज लग्गी कि पुज्जी निं सकदे पर चलो इक दुए दे कन्नै साथ दे कन्नै इ'यै होंदा कि इक दुए गी दिक्खियै बंदा चली पौंदा ऐ ब़ट एह् ऐ कि इ'यां लत्तें जवाब देई ओड़े दा हा पर फ्ही बी असें पूरी कोशश कीती पर एह् ऐ कि पुज्जियै ते चलो ठीक लग्गेआ पर फिर कदैं कदैं इ'यां लगदा कि इन्ना बी अपने आप गी चैलेंज़ निं करना चाहिदा कि लग्गै नेईं करी गै लैगे बट कोई चीज कदैं कदैं बिच्च इ'यां लगदा कि नेईं तुआनूं इ'यां रिग्रैट होना शुरू होई जंदा ऐ कि नेईं अपने आप गी बी दिक्खना चाहिदा ऐ अपनी उमर बी दिक्खनी चिह दी ऐ अपना आप बी दिक्खना चाहिदा ऐ कि किन्नी तुस करी सकदे ओ जां किन्ना नेंई करी सकदे ओ ते कदैं कदैं कुसै दी गल्ल बिच्च बी बंदा आई जंदा ऐ सोचदा कि करी लैगे करी लैगे पर जिसलै करने दी बीरी आंदी ते फिर लगदा कि नेईं मतलब कि ठीक नेईं कीता करियै ते लांगैस्ट जेह्ड़ा में अज्ज तक दा में कीता हा ओह् हा कसोल दा ते टफ्फ अगर पुच्छेआ जाए किन्ना गै टफ्फ हा ते बड़ा गै जैदा टफ्फ हा मेरे आस्तै टफ्फ केह् मतलब टफैस्ट गै हा हून तक दा मेरा जिन्ना बी हा